اتر پردیش میں تعلیمی شعبے میں بہت سے رجحانات اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں جیسا کہ شعبہ انجینئرنگ میں تبدیلی ہو رہی ہے جیسے کہ پہلے بچے جو ہیں وہ کتابوں سے پڑھتے تھے اب کے بچے جو ہیں وہ کتابوں سے کم پڑھتے ہیں فون سے زیادہ پڑھتے ہیں ٹیبلیٹ سے زیادہ پڑھتے ہیں لیپ ٹاپ سے پڑھتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے پہلے کے بچے جو ہے وہ ہارڈ کاپی سے پڑھتے تھے اب کے بچے زیادہ تر وہ لیپ ٹاپ فون یہ سب چیزیں یوز کرتے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں مختلف چیزیں ہیں کیونکہ بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں بہت سی مختلف تبدیلیاں آئی ہیں جس کا ڈپارٹمنٹ آف انجینئرنگ مجھے خاص لگا تو میں نے اس کا ذکر کیا